कोंकणी ही आमची मातृभाशा आनी ती खूब गोड गोड भास आसा ती वेगवेगळ्या जाग्यार वेगळी जाता म्हटल्यार उलोवपाक गोड पूण टोन चेंज जाता तेतुनूय मागीर उत्तर आनी दक्षीण गोवा ही लँग्वेज आमची बदलता पूण आतां कशें जालां ही आतां ही भास आमची खूब फाटीं सरले ते कित्याक लागून तर आमची भुरगीं जी स्कुलान वयता न्हू ती बीन कोंकणी नकळो हेचें रिजन म्हटल्यार ती वयता इंग्लीश मिडयम स्कुलान तेतून कितें जाता सगळें इंग्लीश शिकोवप इंग्लिशीेन उलोवप आनी ताका लागून तांकांच आमची भाशा कळना मागीर आमी ऑफिसांनी बीन आमच्या स्कुलांनी बीन आमी जे पेरंट्स बीन वयता तेंचे कशें जाता इंग्लिशनूत उलोवप जाता बिकॉज फुडलो मनीस जर इंग्लिशूच कनवर्सेशन प्रिफर करता जाल्यार आमकां बीन इंग्लिशनूच उलोवचें पडटा इवन आमचें बी आतां कशें जालां की इंग्लीश उतरां शिवाय आमचे सेंटेंन्स कंप्लीट जायना मागीर आमचे जे नेबरींग स्टेट आसा महाराष्ट्र थंय बी आमी गेल्या तेंकां बी आमची लॅंग्वेज कळना ते तेंच्या वांगडा मागीर आमकां हिंदी ऑर आनी खंयच्या लॅंग्वेजीन बीन उलोवचें पडटा नाल्यार तुटत तुटत तशें उलोवचें पडटा मराठी जॉयन भितर कोंकणी मिक्स सो कंप्लीटली कोणाक आमची कोंकणी भाशा ही ययतना आनी होचतां मेन प्रोब्लम जाला